में एह् चाह्न्नी आं मेरे भैन भ्राऽ जिन्ने बी हैन मेरे दोस्त शैल पढ़ने चाहिदे उनेंगी शैल मतलब ऐजुकेशन लब्भनी चाहिदी शैल स्कूला लब्भनी चाहिदी पैहले जमाने च एह् होंदा हा उनेंगी पढ़ाई दी ना कोई वैल्यू पता ही ना पैहा होंदा हा गरीबी बड़ी ही पर अज्जकल बड़ा जमाना उच्चा होई गेदा ऐ अज्जकल शैल पढ़ाई लब्भनी चाहिदी शैल पढ़ने चाहिदे मैं चाहन्नी आं शैल ग्रेजुेशन मास्टर्स सब किश होनी चाहिदी क्योंकि अज्जकल पढ़ाई दे बिना कक्ख बी ऐ नि जिदंगी किश बी नेईं ऐ जीरो लाइफ ऐ अज्जकल पढ़ाई दे बारे गै सब किश पुच्छेआ जंदा ऐ पढ़गे नौकरी लैग्गे अज्जकल अपना कोई निक्का मुट्टा बिजनेस गै चलाना होऐ न अज्जकल आखदे कि तुंदी किन्नी क्बालिफिकेशन ऐ पढ़े लिखे दे ओ जां अनपढ़ ओ अज्जकल इन्नी पढ़ाई जरूरी होई गेदी ऐ इयां होर कुड़ियें गी पैह्ले पैह्ले पढ़ाया गै नि हा जंदा हा तौले तौले ब्याह कराई ओड़दे हे हां भई पढ़ियै केह् लब्भना ब्याह कराओ इं'दे अपना घर बसाह्न पर अज्जकल ऐसा कुछ नेई ऐ कुड़ी मुड़े च कोई फर्क नेई समझेया जंदा अज्जकल अज्जकल आखदे कुड़ी दी बी शैल नौकरी होनी चाहिदी फिर ब्याह बाद सोचगे अज्जकल पढ़ाई इन्नी जरुरी होई गेदी ऐ कुड़ियें आस्तै अज्जकल जित्थै बी कुदै किश पुच्छना हां जी तुं'दी कुड़ी किन्नी पढ़ी दी ऐ अच्छा इन्नी पढ़ी दी ऐ अग्गें नेईं पढ़ाया एह् नेई पढ़ाया अज्जकल सारें गी पढ़ाना चाहिदा पढ़ाई बड़ी जादा जरूरी होई गेदी ऐ अज्जकल कोई कुड़ी च फर्क फर्क नेईं करना चाहिदा कुड़ी मुड़े च कोई फर्क नेंई होना चाहिदा अज्जकल कुड़ियां इन्नियां मतलब पढ़ियां लिखियां अज्जकल शैल आईपीएस आफिसर बनै दियां कदें कोई बैंक क्लर्क बनै दी मनैजर बनै दियां अज्जकल पढ़ाई करनी चाहिदी मुश्कलां आंदिया पढ़दे जाहगे मुश्कलें दा पता गै नेईं चलना बड़ी जरूरी ऐ अज्जकल पढ़ाई